हमसब मैथिली जतेक भी मैथिल मैथिली मैथिल राज्यमे रहए वला जतेक भी मैथिली हमसब छी ओसब प्रायः अपन जतेक भी व्यवहार होईत यऽ ओसब अपन मैथिली भाषामे ही करए जाइत छी विशेष कए कऽ किछ व्यक्तित्व एहन छथि जे अपन दृढ़ सङ्कल्प लेने छथि जे हम मैथिलिएटा कऽ पालन करब नहि हिन्दी नहि अङ्ग्रेजी कहियो नहि बाजब ओहि प्रकारके व्यक्ति सब भी मैथिलमे छथि विशेष कए कऽ अपन मैथिली एतेक मर्यादापूर्ण भाषा अछि जे अपनसबके अगर आपसमे विवादो होईत यऽ अगर बाहरी दोसर भाषावला छै तऽ ओ बुझियो नहि पाबए जे विवाद कऽ रहल छै हुनका सबकेँ लागय छै जे आपसमे कोनो विवाद भए रहल छै बढ़िआँ शास्त्रार्थ भए रहल छै एहि टाइपके ई मैथिली भाषा एतेक मधुर आओर प्रायः संस्कृतसंँ ओत प्रोत आओर अन्य भाषामे भी अपन प्रभाव देखाबए वला प्रायः बंगाल इत्यादि क्षेत्रमे अङ्ग देश क्षेत्रमे भी मैथिलीके प्रभाविक भाषा ही बाजल जाइत अछि विशेष कएके मैथिली भाषा एक संस्कृतिक भाषाकेँ रूपमे भी प्रयुक्त छै महाकवि विद्यापति संस्कृति संस्कृतके विद्वान रहथि परन्तु मैथिलीमे बहुत सारा ग्रन्थ भी लिखलखिन आ मैथिल विद्वानके रूपमे हुनकर प्रख्याति छनि आ विशेष कए कऽ ई रहल छै जे मैथिली कविके रूपमे चर्चा होइए तऽ निश्चित रूपसंँ विद्यापतिके नाम आबैत छै आओर अपना एहिठमा संस्कृतिक क्षेत्रके भी बड़ा सुन्दर महत्वपूर्ण छै जे प्रातः कालमे जतेक भी बूढ़ी माँ सब छथिन गाम घरमे निश्चित रूपमे राग भैरवी प्रातः काल राग भैरवी से ही गीत समदाउन करैए ओहिसँ ई शुरू होइत छै अपना सबकेँ एहिठमा प्रायः हरेक क्रियाकलापमे सङ्गीत जुड़ल योगा जुड़ल जाँता इत्यादिके जे घरमे प्रयोग छै सबमे योग इत्यादिके प्रयोग छै योग कोना कयल जाइत तकर विशेष रूपसंँ अपना सबकेँ गाममे आयुर्वेदिक दृष्टि से भी हरेक महिला प्रायः हमरा लागैए बहुत रोगके दवाइ बुख़ार सरदी खांसी पेट झड़नाइ चाहे जतेक भी दोष छै सामान्य दोष ओ सबके सामान्य उपाए तऽ अपन सबके एहिठमा आयुर्वेद कऽ व्यवस्थासँ सब कए लए छै प्रायः ई सब घरमे हरेक परिवारमे किछु ने किछु व्यक्ति एहन होय छै जे आयुर्वेदके जानकर योगके जानकर किछु ने किछु सामान्य औषधिके जानकार आओर अपन संस्कृति सभ्यताके तऽ पूर्ण रूपसँ सब पालन करैए आ अपन भाषाके नित्य प्रयोग करैए आ अपन मैथिलीमे सङ्गीत योग विज्ञान सबके किताब इत्यादि प्रचलित छै संस्कृतिमई संस्कृतिमे अपन सबके मैथिली भाषामे ही मैथिली पद्धति अहाँकेँ विवाह संस्कार पद्धति होए या फेर अहाँकेँ योग पद्धति होए या जीवन संस्कृतिके संरक्षण हुए कोनो पुस्तक होए सब मैथिली भाषामे अनेक सारा ग्रन्थके रचना भेल यऽ